फॅडरल बँकेंतल्यान उलयता न्ही म्हाका एक लोन जाय आशिल्लो ताका लागोन इन्क्वायरी करपाक फोन केल्लो हांवें म्हाका म्हाका जाय आशिल्लो असो हावजींग लोन बी तुमची कितें स्किम बी आसा हावजींग लोन घेव दिवपाक

म्हाका एक सुमार पन्नास साठ लाख सुमार जाय

हय सगळे आसा आनी हय अकावंटूय आसा आनी तुमी पयशे अकावंटान घालतले म्हाका कांय म्हाका कॅश दितले आं सो अकावंटांतल्यान तुमी डायरेक्ट ते डिलराक पयशे दिवपा ना म्हाका म्हज्या अकावंटाक येतले मागीर हांव पयशे दितलों बरें बरें सो तें आर टी जी एस तुमी करून दितलें म्हळ्यार म्हाका करपाक गरज ना नाल्या पयशे म्हज्या बँकेन अकावंटानू उरतले आं बरें कशें हांव पयतां आनीक दोन दिसांनी तुमी आसतले न्ही बँकेन बरें आनी तुमचो इंट्रस्ट कसो आसतलो होम लोनाचेर आतां हांवें तुका सांगलें न्ही म्हजो पन्नास लाख सुमार सो तेजेर म्हाका कितलो लागतलो बरें येता हांव बँकीन ओके बाय